मोब्लिबनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां खहा दं मानो होनोब्ला जोंनि सोरगिदिं मोब्लिबानो बेंखननानै दं जोंनि जायगा बा टाउन खना सबावबो जोंहा मोब्लिबा बोहैयो मानो होनोब्ला जों मोब्लिबनि गेजेरजोंनो जोंनि जे मिचिनारि बुस्थु बेफोरखौ बाहायो थिक बेबायदिनो जों मोब्लिब बोहैनाय थार बेफोर बायदिया लामा बायदियाव ज'नानै थायोब्ला बेफोरनि जानगार जानाया मोजां जों आरो जोंहा मोब्लिबखौ दैथायनो थाखाय गोबां खन्द' खन्द' ट्रेन्सफर्मारफोर थायो बेफोरबायदियाव जोङो फेनसिं बायदि सोंथेनानै दोननाया गाहाम मानो होनोब्ला बेफोरबादि फेनसिंयाव जोंहा जे कारेन्टनि सर्ट जानाय बायदिसिना खैफोद जाब्रबथायफोर जानो हागौ बेनि थाखायनो जों मोब्लिबनिफ्राय गोजान बा जानगार थानाया मोजां आरो जों गावखौनो गाव सांग्रां लाखिनायाबो मोजां मानो होनोब्ला जे मोब्लिब बोहैबाय थानाय थार बेफोर समाव बार अखानि थाखाय जाहोनाव ज'नानै थायो बेफोरबायदि ज'नानै थानायखौ नुयोब्ला जोङो सांग्रां जानानै मोब्लिब बिफानाव खौरां दैथायहरनाया जोंनि थाखाय गाहाम जागोन